आङो दा गोदो गोदो उन्दैयाव गेलेनायखौ खोन्थानोसै आरोखि गोदो उन्दैयाव मा मा गेलेयामोन बिदि गोदो गेलेनायाथ' जोङो जों ओंखाम ओंख्रि गेलेयो अन्थाय नों खिख'र होनायजों गेलेयोमोन आरो जों लोगोजों लोगो गेलेलायोमोन ओम्फाय गेलेनायाव बिदिनो लोगोफ्राबो आंहा देरहायो नालाय देरहायोब्ला थिग लोगोआ आंखौ बुना होबाय थायोमोन मा आंखौ बुनायाव ओमफ्राय आंहाबो बुफिनसै ओमफ्राय बुनानै दाना गावहाथ' जेनो नालाय जेननानै दाना उनाव गेलेला गावहा आरो बै सासे मानसिखौ बुंहैनोसै आरोखि नों गेलेदोलाय होननानै बुंसै दाना ऐ सासे गेलेनोसैलाय सासे गेलेना आरोदा सासेयाबो जेननानै आरो आंखौ बुफिनसैलाय बेहाबो माबाया बेहाबो बुनोसै बेबो बुनोसै दाना नोंसोरसो बिदि होननानै माबाया आरोखि आं रासिनसो गेलेसिनोमोन आरोखि आरो सासे गेलेबावनोसै सासे गेलेनानै आरो दाना बिदिनो गेले गेलेनानै बुलायलायनोसै बुलायलायनानै नांलायलायनोसै नांलायना बुफ्लायना नांलायनानै ओमफ्राय दाना गेलेला गारना थांसै आंखौ गारना थां गारनानै थांसै गारनानै थांनानै दस्रा बेलेगाव गेलेहैनोसै गावस्रा ओमफ्राय बेलेगाव गेलेनानै दाना आंबो थांसै आरो नों दा फै जोंजों होननानै बुंलायनोसै लोगोजों लोगो ओमफ्राय उनावहाय बिदिनो गेलेला ओमफ्राय गेलेला आं हारसिं न'आव थांसै न'आव थांनानै दाना गावस्रा थांसै आंखौ रायहरबावनोसै थांदो नोङो नोंखौथ' जों नांला जों नोंजों गेलेला होनना जोंखौ रायहरोमोन आरो